सिंधी भाषा ॾाढी सुठी मिठी भाषा आहे असांखे सिंधी भाषा ॾाढी सुठी लॻंदी आहे असां सभिनि खे सिंधी भाषा में ई ॻाल्हाइणो खपे सिंधी भाषा में ॿावन अख़र हूंदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा जो ॾाढा बि सुठा सुठा पहाका बि थींदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे ऐं ॾाढी मिठी भाषा आहे ऐं जॾहिं असां ॻाल्हाईंदा आहियूं कंहिंखे असांजी हिकु प्राइवेट भाषा हूंदी आहे असां जैसे अगरि कंहिंखे न ॿुधाइणो हुजे त असां ॿई पाण में ॻाल्हाए सघंदा आहियूं त उन खे समुझ में न अचे त पंहिंजी मात्रभाषा खे न भुलाइणो खपे सभिनि खे सिंधी भाषा में ॻाल्हाइणो खपे ऐं ॾाढी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी भाषा आहे सिंधी भाषा न विसारिणी खपे सिंधी सिंधी भाषा खे ॿारनि खे सिंधी भाषा असांखे सिखाइणी खपे अगरि ॿार ॿोलीनि सिंधी भाषा में ॻाल्हाईंदा त भविष्य बि सिंधी भाषा में ॾाढो सुठो थींदो हुजे